बिजनिस शुरू करते समय हमें ग्रामीण लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि जैसे कि वह बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें पहले व्यहवार सबसे पहले मायने रखता है कि आपका व्यवहार किस टाइप का है कैसा है कि आपसे कौन कौन बात करना चाहता है सब वह देखा जाता है दूसरा है कि आप जहाँ से माल ख़रीदते हो वह आपको कम क़ीमत में माल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अगर आप ज़्यादा क़ीमत का माल लेकर आ रहे हो और कम में बेच रहे हो तो आपका उसमें नुक़सान है

जैसे यह कि आपको मार्केट पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ आप दुकान खोल रहे हो वहाँ का मार्केट कैसा क्या है वहाँ पर कितने लोगों की आबादी है जैसे अब सौ लोगों की अआबादी और आपने कपड़े की दुकान वग़ैरह कुछ भी बिजनिस खोलते हैं तो आप लॉस में होते हो हमेशा उसके लिए पहले से आपको धीरे से पहले बिजनेस खोलना रहेगा उसमें पहले अपनी पहचान बनानी होगी जब बिजनेस सही तरीक़े से चलेगा पहले ऐसा ऐसा होता था कि पहले बिजनेस दुकान किराना दुकान वग़ैरह जैसे हर सामग्री वहाँ पर मिलता था डेली रूटीन में रोज़ आते यानी लिया जाता था इन्सान हर चीज़ में ऐसा होता था कि हमेशा लगते ही रहता है सब चीज़ें अब जैसे अपन को कुछ और दूसरा बिजनेस खोलना है जैसे कपड़े वग़ैरह की दुकान खोलना है इसमें पहले अपन को पहचान बनाएँगे